तव्हां अॼु जे ज़माने में सैल्फ डिफैन हुजणु केतिरो ज़रूरी हूंदो आहे हिन जे बारे में ॿुधायो अॼु जे ज़माने में हर कंहिंखे सैल्फ इंडिपैंड हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे छोजो जीअं जीअं महांगाई वञे थी वधंदी तीअं ई तीअं ई सभिनी जा ख़र्च वञनि था वधंदा ऐं हिकु माण्हू जे कमाइण सां पुर्ती नथी पए हिन करे हर माण्हू खे पंहिंजे पेरनि ते बीहणु ॾाढो ज़रूरी आहे ख़ासि करे असां महिलाउनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहणु ॾाढो ई ज़रूरी आहे हर कंहिंखे पंहिंजा चार पैसा हथ में हुजणु ॾाढो ई ज़रूरी आहे हिन करे जेतिरी बि छोकिरियूं आहिनि तंहिंखे तव्हां ज़रूरु पढ़ायो ताकी उहे अॻिते वधनि ऐं पंहिंजे पेर ते बीहनि हुननि खे सिलाई कढ़ाई भूनाई ब्यूटी पालर ऐं हर एक्टीविटी में अॻियां कयो ताकी उहो वॾी थी करे पंहिंजो फ्यूचर पाण ठाहे सघनि ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीही करे पंहिंजो नालो करे सघनि पंहिंजे माउ पीउ जो नालो करे सघनि ऐं सैल्फ इंडिपैन्डैंट थी सघनि